मुझे पहले स्विमिंग करना नहीं आती थी मैं किसी को देखता था स्विमिंग करते हुए तो मै ये सोचता था ये कैसे ऊपर तैर रहे हैं मैं भी ऊपर तैर सकता काश तो मैं कुएं में तैरने गया एक बार कुएं में तैरने गया तो मैं अंदर मैंने डुबकी लगाई तो मैं अंदर घुस गया अंदर घुसने के बाद मुझे तैरना नहीं आया था फिर मैं रस्सी से बांध के कुएं में डुबकी लगाने लगा डुबकी लगाने लगा तो मैं मैं तब भी नहीं तैर पा रहा था मेरे मामा ऊपर से रस्सी खींचने लगे तो मैं कुएं में तैरने लगा ऐसे ही तीन चार दिन मैंने कंटिन्यू किया तो फिर मुझे एक बार मामा ने ट्यूब पहना के कुएं में धक्का दे दिया जैसे कुएं में धक्का दिया मुझे तो मैं तैरना सीख गया तैरना सीख गया फिर तीन दिन बाद फिर मेरे को मामा ने ट्यूब हटा के ऐसे ही धक्का दिया तो मैं तैरने लगा फिर मैं तैरने लगा दो तीन दिन फिर कुएं में और तैरने लगा फिर मुझे ये लगा कि अब कुएं में नहीं अब कहीं बड़े में तैरना चाहिए तो फिर मैं नदी में तैरने लगा नदी में तैरते तैरते फिर मुझे लगा कि मुझे स्विमिंग पूल ज्वाइन करना चाहिए स्विमिंग पूल मैंने ज्वाइन किया स्विमिंग पूल ज्वाइन करने के बाद तो मैं स्विमिंग बहुत अच्छी सीख गया था अच्छी सीखने के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ एक बार रेस लगाई रेस लगाते में मैं उसमें फर्स्ट आ गया फर्स्ट आने के बाद मैं अंडरवाटर भी करने लगा अंडरवाटर मैं देखते देखते सीख गया तो अंडरवाटर करने लगा अंडरवाटर करते करते एक कोच ने मुझे देखा कि आप अंडरवाटर अच्छी कर रहे हो और आप स्विमिंग भी अच्छी कर रहे हो तो उसने मुझसे से कहा कि आप प्रतियोगिता में भाग लो मैने जैसी प्रतियोगिता में भाग लिया मैं पहला नंबर तो नहीं आया पर मैं दूसरा नंबर जरूर आया दूसरा नंबर कैसे आया जो पहले नंबर पर चल रहा था मैं उसी को दे उसी को देख देख कर मैं आगे बढ़ रहा था मैंने हालांकि उसको उससे आगे नहीं निकला मैं पर मैं उससे पीछे ही रहा उससे पीछे पीछे आते आते मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे कितने लोग थे तो मेरा दूसरा नंबर आ गया वहाँ पर वहाँ पर दूसरा नंबर आने के बाद मैंने मेरे कोच ने मुझे मेडल दिया मेडल देने के बाद मुझसे कहा बेटा बहुत अच्छी स्विमिंग कर रहे हो आगे और प्रतियोगिता में आपको भाग लेना पड़ेगा मैने कहा बिलकुल लूँगा मैं भाग तो मैं दूसरों को देखकर और ज्यादा सीख गया और मैं दूस जो कोई तैर रहा होता है उससे पहले मैं उसको पहले देख लेता हूँ कि वो कैसा तैर रहा है कैसा नहीं तैर रहा है तो फिर उससे देख कर फिर मैं अपने आप में इसको अपने आप में उतारता हूँ उतारने के बाद फिर उसकी तरह में तैरने की कोशिश करता हूँ तो अभी भी मैं दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर नहीं आया हूँ स्विमिंग अपनी और अच्छी कर रहा हूँ और करता रहूँगा